मैंने यह कॉल अपने मेरे द्वारा पिछले बार किए गए खाने के ऑडर में कुछ ग़लतियों को सुधारने के लिए कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी सब्ज़ी का ऑडर दिया गया है उसमें से थोड़ा तीखापन कम किया जाए और किसी भी प्रकार की दालचीनी या तीखे मसालों का उपयोग कम से कम करें नमक ज़्यादा ना रखें तथा